हेलो मनैजर साहब प्रणाम बोलें मनैजर साहब कि हमरा पासबुक कितना दिनसँ अबै छियै पासबुकके लेल पासबुक हमरा नहि मिलै छै कहै छथिन आज आउ कल आउ अइसेमे तऽ यानि हमरा इसकुल उस्कूलके भी पढ़ाइ छूटै छै पहिले पहिले तऽ हम देखैत रहलियै पहिले दादाजीके जरे अबैत रहलियै या फिर पपा जरे तऽ तुरत काम हो जाइत रहलै है आज अबै छियै तब बोलै छै कि जे तनिका यानि रुकू आधा घण्टा लिंक फेल है तऽ ई है तऽ तनिका देर रुक जाउ लंच हो गेलै ई सभ यानि हमरा बहुत दिक्कतके सामना करैके पड़ै छै हम तऽ ई सप्ताहमे दू दिन आके घुरके जाइ छी बराबर जब अबै छी तऽ तनिका देर रुकु रुकु अइसँ हमरा फेर इसकुलके या फेर क्लासके टाइम आओर जाइए तऽ फेर हम कहै छी कि फिर हम अगिला दिन आबि फिर हम चलि जाइ छी काहे लए कि क्लास फेर हमरा छुटि जाइत ने ओन्ने कारि आओर दू दू घण्टा तीन तीन घण्टा बैठिके तकरा बाद जाइ छियै तऽ कुछ यानि बतलेबै एकरा बारेमे कि हँ हमर पासबुक कब तक क्लिअर कर देबै पास नहि देखियौ देखियौ मनैजर देखियौ मनैजर साहब अहाँ देखियौ अपने अहाँ जितना अच्छासँ हमरासँ बतिया रहलियै है ई व्यवहारसँ अहाँके तीन नम्बरपर जे काउंटरपर रहै छथिन आदमी हुनकर कुछ नाम है अइसे विरेन्दर करके कुछ उ हमरा साथ बहुत दुर्व्यवहार बैठियै तनिका देर इधर जाइए ई एन्ने करियै उ कीजिए इसका कोइ मतलब तो नही हुआ हम स्टूडेंट लोग हैं जैसे मानि लेलीह कि हम स्टूडेंट हैं पढ़ते हैं